इंटरनेट जे करे बैंकिंग जा जेका ॾियण जा जमा कराइण जा ऐं वठण जा जेका तरीक़ा आहिनि सा तमामु ईज़ी ऐं आसान थी विया आहिनि चइजे त इंटरनेट जे करे अॼु बैंकिंग तमामु सहुली तरीक़े सां थी रही आहे हा मूंखे विश्वास आहे ऑनलाइन नेट बैंकिंग ते जेका जीपे आहिनि फ़ोन पे भारत पे पेटीएम जेका इहा साधन हली रहिया आहिनि अॼु कल्ह ऐप्स हली रही आहिनि इन्हनि ते विश्वास करण त जाम ईज़ी आहे पर हा ओतिरो ई ॾुखियो बि आहे छाकाणि अॼु हिकु ग़लति बटण पंहिंजी सॼी जिन्दगी अॻिते हली करे कुझु बि थो करे सघे बिल्कुलु अॼु मूंखे ट्रांजेक्शन करिणो आहे त पहिरीं जे त पहिरें जो ईअं हूंदो हो कि लाइनुनि में बीहो बैंक में वञो नम्बर वठो लंबियूं लाइनूं लॻायो ऐं इनखां पोइ तव्हां जो वारो अचे तेसिताईं उन्हनि जो थी वञे लंच टाइम ते हलो हाणे उहे लंच ते वेंदा इनखां पोए तव्हां जो वारो ईंदो इनजी वजह सां जेको असांजो वक़्ति हो उहो ॾाढो ख़र्चु थींदो उहो पर हाणे इंटरनेट जी वजह सां नेट बैंकिंग आहे इन्हनि सभिनीनि जी वजह सां इहो तमामु सहुलो थी वयो आहे अॼु पाण हिक सेंकंड में हितां खां किथे बि ॿिए शहर में ॿिए विदेश में या कहिड़े बि जॻहि ते पाण अॼु पैसा ट्रांसफ़र करे था सघूं त म मुंहिंजे हिसाब सां त इंटरनेट जो बैंकिंग ते तमामु सुठो असर पयो आहे